हँ हलो एँ ये अहाँके मिथिलामे रहिके अहाँके एतबो नहि पता अछि कि अपना सबके गाँवमे माछ कए प्रकारके अछि

हुँ हुँ अपन सबके मिथिलामे तऽ वएह छै रोहु छै भाकुर छै आओर बहुत रङ्गके मछली नहि छै पोठी ओ नाम हमरा तऽ पता अछि करीब पाँच सात तरहके तऽ माछ हमरा पता अछि एन्नो होइ तऽ छै बहुत तरहके माछ अपन सबहक मिथिलामे माछ तऽ माछ पान मखान इसब तऽ फे यहए चीज देखियो ने कोशिश जान बहुत तरहके माछ छै बहुत जादा एहिमे ने बहुत गुद्दा होइ छै रोहु माछमे अहाँके अतेक ओकर जे सुआद होइ छै ने अपन पो तऽ ताहि सबमे के सब अबैए हाट सबके देखैत वहए बैसके गाँवमे जे लागै छै बृहस्पति आओर सोमके हाट ओतऽ तऽ रङ्ग बिरङ्गके माछ मिलै छै अपन सभके इसकुल जे छलै हाइ इसकुल नहि अपन सभके माछ अपन सभके

गाँवमे की अपन सभके मिथिलामे तऽ माछ मिथिलामे रहिके माछके बारेमे नहि पता तऽ ओहु पर तैयौ पर लोक कहतै ने रोहु माछ अत्ते तऽ माछ बता देलहुॅं आब अहाँ एक दिन जाउ हाट पर अपन सबके इसकुल जे छलै पहले हाइ इसकुल जेतऽ रहै छै ओहुठाम बहुत तरहके माछ देखैके लिए मिलै छलै अहाँ देखियो सुनियो हमसब खरीदोके आनू हँ हमर सभके बाबू पपाजी जे छलखिन ओहो सब माछ बहुत रङ्ग रङ्गके आनै छलखिन हमर सभके अपने पोखरिमे रङ्ग बिरङ्गके माछ निकलै छलै हँ देखियो नहि देखियो जाके माछ पता रहने जरूरी छै माछके ठीक हँ हँ हँ हँ बिलकुल अपन सबके मिथिलाके माछ तऽ एकदम फेमस